अंतर सामुदायीक वादा सबंदांचो इतिहास तसो म्हाका खबर ना

तसो विचार केलो जाल्यार कांय देवळांनी खांय खाशेले उत्सव जाता आनी ते उत्सवांत अमक्याच जातीच्या लोकांक थंय सहभागी जावपाक मेळटा आनी ताचें परिणाम म्हटल्यार समाजांत एक धुसपूस ते विशींची उरता जाती जाती भितर अंतर उरता आनी समाज एकठांय येवपाक कठीण जाता